हमरा गाँवमे एक किसान छथि मनोज कुमार मिश्र ओ वृक्ष रोपण करैके शुरुआत केलनि तऽ हमरा उमर अधिक जानके बजाके अपना बगीचामे लऽ गेलनि लऽ गेलनि तऽ हम खेतके तैयारी हुनकर करबा देलियनि दूरी बता देलियनि आओर ओहि जड़मे खाद कीटनाशक दवाइके व्यवस्था कहेलियै तरमे धकऽ वृक्ष रोपय ल एतऽ वृक्ष बहुत बढ़िऑं तरहसँ हुनकर आगे विकसित भेलनि आओर हम कहलियै ओहि वृक्षके बगीचाके देखैमे हमरो बड्ड आनन्द अबैया जे हमरा बतौलासँ मनोज कुमार मिश्रके फायदा भेलनि तऽ सुबह शाम जखनि टहले जाइ छी तऽ ओहि गाछ बागवानीके तरफ हमर मन आकर्षक अपने आप भऽ जाइया आओर देखकऽ मन बहुत प्रसन्न रहैया हम तऽ चाह रहल छी जे आओर लोक भी रौपत हमरासँ सहयोग माँगत तऽ हम अपनाके उपलब्धि बुझि रहल छी आओर चाहे छी जे गाँवके आओर बहुतसँ लोक हो गेल